हँ हेलो बाजू हँ हमरा फर्नीचरके दोकान अछि हँ हँ फर्नीचरमे मिल जेतै सामान की लेबै सभकिछु भेट जेतै पलङ्ग भेट जेतै सोफा भेट जेतै टेबुल भेट जेतै सारा चीज भे भेट जेतै अहाँकेँ की लेबाक छै हँ हँ आउ ने सभकिछु भेट जेतै एकदम उचित रेटमे भेटतै सारा चीज मिल जेतै कुर्सी टेबुल डेसिंग टेबुल अलना डाइनिंग टेबुल सभ किछु भेट जेतै सभकिछु आरामसँ मिल जेतै पाइओ कम लागतै हँ ई हमर प्रतिष्ठित दोकान छै देखिऔ पाइ तऽ सभके हम लगाइए देबै अहाँ जेहन डि डिजाइनके लेबै ओहन पाइ लागतै जेहन दामके लेबै तेहन पाइ लागतै तऽ सभके अपन अपन अलग अलग रेट छै तऽ ओ सभके रेटके हिसाबसँ लागतै बढ़िओँ सामान छै कमजोरो समान छै नीक सामान छै तऽ नीक सामानके नीक दाम लागतै हँ हँ हँ तऽ ओ सामान तऽ अहाँके सभचीज उचित रेटपर भेट जेतै हमर कोनो नवका दोकान छै हमर तऽ पुराना दोकान छै हमर हम तऽ सुविधा बहुत दिनसँ देल आयल रहै छियै अपने एखन सुविधा बढ़िएँ जकाँसँ दै छियै आ ओ विवाह शादीमे तऽ सभ सामान बढ़िआँ भेटबे करै छै सभ चीज मिल जेतै आ अहाँकेँ उचित दाम लागतै आ अहाँकेँ सन्तुष्टि मिल जेतै सामान खरीदयसँ अहाँके सामानमे कोनो दिक्कत नहि हेतै कोइ शिकायत नहि हेतै अहाँ आरामसँ सामान हमरा लग खरीदय लेल आबि सकैत छियै आओर ऑनलाइनसँ भी सस्ता सामान भेटै छै सामान बाहर जे हेतै ओकरासँ सुन्दर सामान भेटतै हँ ठीके छै ठीक छै आउ आउ दोकानपर आउ दोकानपर बैसि गप्प सप्प हेतै जे हेतै अहाँकेँ भए जेतै कोइ दिक्कत नहि कए देब ठीक ठीक राखू